इएह हम सरकार तरफसँ सलेण्डर दुनू टा खरीदलहुँ दू चुल्हिया हमरा ओ बड्ड नीक लागल बड्ड नीक खाना बना रहल छी हमरा नीक लागल बढ़िआँ